मैं समझता हूँ इस पर कुछ भी कहने से पहले यह स्पष्ट कर लिया जाए कि धर्म की अलग अलग परिभाषाओं में से कौन सी परिभाषा मान्य और इस प्रश्न के लिए उचित होनी चाहिए वैसे तो कई पुस्तकें और कई धारणाएँ हैं फिर भी जितना मैं समझता हूँ धर्म का सम्बंध व्यक्ति के निजी विश्वास से है वह विश्वास अंधभक्ति भी हो सकता है सार्थक भी हो सकता और निरर्थक भी हो सकता है परंतु यह मायने नहीं रखता कि विश्वास कैसा है मायने यह रखता है कि यदि वह विश्वास आपको हानि पहुंचा रहा है तो निश्चित ही तौर पर आप स्वतः ही ऐसे विश्वास अर्थात धर्म का त्याग कर देंगे यदि वह हानि नहीं पहुँचा रहा है तो निश्चित ही आप ऐसे विश्वास अर्थात धर्म का त्याग नहीं करेंगे यह समझ पाना अत्यंत ही कठिन है कि विश्वास आपको हानि पहुँचा रहा है या फिर लाभ पहुँचा रहा है कई मायनों में परंतु आम तौर पर इस सम्बंध में यही धारणा है कि धर्म से जुड़ी क्रियाकला पर हमें हमेशा ही फ़ायदा पहुँचता है ऐसा मानना है आम धारणाएं हैं ऐसा मैं नहीं मानता कि यह हमेशा ही हमें फ़ायदा ही पहुंचाती है या फिर हमारे जीवन को केवल बेहतर करने के लिए होता है मैं समझता हूँ धर्म का विरोध करना उचित नहीं है लेकिन धर्म को अपना कर ज्ञान का विरोध करना अनुचित है ज्ञान धर्म से बेहतरीन है फिर भी जहाँ तक बात पुराने पीढियों और नई पीढ़ियों की है तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि यदि यह हानि पहुंचाए तो इसमें परिवर्तन होना चाहिए और यदि नहीं तो परिवर्तन नहीं होना चाहिए जहाँ तक पीढ़ियों में परिवर्तन और धर्म को ले कर रुझान की बात है तो वहाँ इसमें कुछ अधिक बदलाव देखने को नहीं मिला है कुछ हद्द तक लोगों का विचार और एजुकेशन के बढ़ने के साथ साथ ज्ञान के विकास के साथ साथ धारनाएं बदल सकती हैं परंतु इस क्रियाकलाप से किसी को प्रत्यक्ष रूप से कोई हानि नहीं हो रही है जहाँ तक मानसिक लाभ ही मिलता है और लोग इसी लाभ की वजह से मनोरंजन के लिए या फिर मानसिक शांति के लिए इसका चुनाव स्वतः ही करते हैं और करते ही रहेंगे फिर भी थोड़ी बहुत धारणाओं के साथ साथ थोड़ा बहुत परिवर्तन भी देखने को मिला है परंतु यह परिवर्तन पूर्णतः विरोध के रूप में आ पाना और सही मायने में इसका त्याग कर देना थोड़ा कठिन है जैसा कि मैंने आम तौर पर बीते बीस सालो में

इन दिनों और इन वर्तमान समय में मैं देख रहा हूँ कुछ परिवर्तन धार्मिक रुझान को ले कर लोगों में हुआ यह परिवर्तन हो सकता है किसी के पास समय का अभाव हो या फिर उसकें विचार बदल गए हों या फिर संभवतः कोई निजी हित की पूर्ति धर्म पर विश्वास कर के संभवतः नहीं हो पाया हो मैं स्पष्ट तौर पर यह नहीं कह सकता परंतु कुछ हद्द तक परिवर्तन हुआ है फिर भी इसे पूरी तरह से अस्वीकार करना संभव नहीं है